आमच्या गांवांत एक रमेश भट नांवाच्या मनशाचें दुकान आसा तें दुकान बारीकशेंच खूब तेप जालो तो तें दुकान चलयता आनी साबारश्यो वस्तू मेळटात देखीक अशें भुशारी सामान घरगुती सामान अशें साबण मागीर उजवाती पुडे साकर च्या पालो गोड मीठ मिरसांग आयेणा खातीर सामान आमकां बटाट टमाट कांदे मिरसांगो जित्यो मिरसांगो सुक्यो मिरसांगो शेपडाच्यो मिरसांगो अशे तरेचे साबार वस्तू थंय आमकां मेळटात शोपार दुकानांचेर त्या तशें सवाय मागून घेवपाचें कांय हें ना फिक्स रेट आसता थंय आनी पयशे फारीक करपाचें आनी घेवन येवपाचें थंय अशें फु सवाय बी दी रे म्हणपाचें बी कांय ना तें तो रिटेलर तो दुकान दुकानदार सो ताजे कडेन आनी तशें मागपाचें कांय आमचो स्कोप असो ना